मैम आप होटल गैलेक्सी से बात कर रहे हैं मैडम मुझे एक रूम बुक करवानी है तो कैसा क्या है वहाँ पर खाना आना आ बेड कर चार्जेस प्लेट बात पूरा का बता दीजिए आप

कर दीजिए हाँ हाँ और यह खाने का टाइमिन्ग कितने टाइमिन्ग में मिलेगा यह भी बता दीजिए

हाँ हाँ

जी और मुझे तो दो दिन के लिए बुक करनी है तो दो दिन का कितना चार्ज लगेगा

ठीक है कर दीजिए बुक ठीक है बुक कर हाँ ठीक है कर दीजिए बुक इसमें ती है यह रेलवे गेट काली मंदिर से बोल रही हूँ सोहागपुर से जी कर दीजिएगा हम कल आ आप कल का कर दीजिए

जी थैंक यू वेलकम